हेलो हाँ मुझे ना कॉटन के कुर्ता पजामा चाहिए थे तो उसकी वेरायटी और हाँ तो सूती हाँ और सूती अच्छी सूती में चाहिए हैं

तो उनका रेट बता दीजिए क्या कैसा रेट है और किस लेवल का कपड़ा है ये सब समझा दीजिए फिर नहीं कॉटन में ही चाहिए मतलब सूती में ही प्योर सूती चाहिए कुछ कपड़े भी चाहिए कुछ बने हुए भी चाहिए हैं जैसे थान में से कपड़ा होता है थान का कपडा भी चाहिए और सिला हुआ भी चाहिए जैसे कि जेन्स सूती साड़ियाँ होती हैं लेडिस सूती साड़ियाँ हैं

अच्छा ठीक है कुर्ता पजामा अच्छा तो किस किस रेट में पड़ेगा आप बता दीजिए

अच्छा अच्छा

नहीं तो पैंट पैक कुछ डेढ़ हज़ार आप बता रहे हैं ना नहीं तो

हाँ तभी तो हम लोग को मिल जाएँगे ना अच्छे कपड़े कुर्ता पजामा तो हज़ार डेढ़ हज़ार के रैंज पर चाहिए है हाँ और साड़ी ये नहीं है ना आपके पास साड़ी ये नहीं हैं अच्छा अच्छा

अच्छा तो कुर्ता पजामा आप बताइए और फिर पैंट सर्ट की बात करते हैं

अच्छा तेरह सौ रुपये ठीक है और

जी

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम्म ठीक है अच्छा इसमें जो आपने सोलह सौ कुछ बताया है तो उसमें और कलर नहीं मिल जाएगा क्या जैसे कि हाँ अच्छा तो जैसे कि बात हाँ ठीक है मेरे दो ठीक है मेरा जो आपने सोलह सौ कुछ का बताया ना हाँ हाँ सोलह सौ पचास का कौन सा कलर बताया आपने

ठीक है कत्था मेरा कत्था ओके कर लो और पैंट सर्ट का बता दो आप फिर मैं कल आपके पास आती हूँ पैंट शर्ट का हाँ

बहुत बारीक चेक चहिए है

आपके पास कलर बहुत मिल जाएँगे कि कम है कलर उसमें ठीक है तो फिर हम दो चीज़ हम पसंद कर लिए हैं आपकी तो कल हम आते हैं ठीक है जी नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते हाँ हम्म ना जी जी नमस्कार